हमारे यहाँ अस्पताल जो हैं पहले से अब बेहतर है अच्छा है औ हर अस्पताल पर संतुष्टि मिल रही है मरीज जाते हैं ठीक होकर के आ रहे हैं ये बात नहीं है यहाँ सब डॉक्टर लोग बहुत ज़िम्मेदारी के साथ हैं अपना जिम्मेदारी निभा रहें हैं हॉस्पिटल और उनका चलना चाहिए उनको सू ये सूझ बुझ है दिल दिमाग में कि हमारा हॉस्पिटल अच्छा चलना चाहिए लोगों का भला होना चाहिए अच्छे भाव से मिलते हैं डाक्टर लोग सबसे मिलते जुलते रहते हैं प्यार से दवा करते हैं बात करते हैं उनको समझाते हैं वो अच्छा खासा दवा देते भी हैं बहुत अच्छे अच्छे डाक्टर हैं यहाँ

बड़े हॉस्पिटल भी छोटी हॉस्पिटल में सब में आदर भाव मिल रहा है ऐसा कोई बात नहीं है कि कहीं अनादर हो आदर हर जगहा हैं जितने होस्पिटलें हैं सब में हम लोग गए बहुत संतुष्ट रहते हैं खुश रहते हैं यहाँ पर और एक दुसरे को जो ठीक होता है दूसरे आदमी को बोलता है कि भाई वो हॉस्पिटल में आप जाइए हम वहाँ दवा कराएँ हैं